اترپردیش میں بہت سے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں جس میں ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی یہ سبھی مذہب کے لوگ آپس میں ساتھ میں مل کر رہتے ہیں اور یہ سبھی اپنے تیوہار بھی ایک ساتھ مل جل کر مناتے ہیں مذہب کا کسی بھی سوسائٹی میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ مذہب ہمیں ایک قاعدے قانون کے ساتھ زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے اور ایک سوسائٹی کو میں سکون اور امن قائم کرتا ہے جوکہ سوسائٹی میں ہونا بہت ضروری ہے اب ہر مذہب میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہے جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں اب جیسے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کو اس کی جا کے مدد کرنی چاہیے اور اگر کسی کو تکلیف میں کوئی پھنسا پھنسا ہوا ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے اور ایسے ہی ہندو دھرم میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی بہنوں کی رکشا کرنی چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ایسا ہی عیسائی دھرم میں بھی بولا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں لوگوں کو چوٹ نہ پہنچائیں سکھ دھرم میں بھی آپ کو انسانیت کا پیغام دیا گیا ہے تو اسی طریقے سے ہر مذہب میں سبھی طریقے کی اچھی باتیں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے